पी टी उषा डोड़ में अवल नम्बर हुई कॾहिं पंहिंजी ज़िंदगीअ में हार न मञिय ई हिनखे सोने जो बिलो बि मिलियो वियो हुओ ऐं हिनजे इन्हीअ ज़िंदगीअ मां जो ज कॾहिं बि हार न मञयई उहा जेका ॻाल्हि आहे उहा हर कंहिं खे मञणु खपे ऐं मां हिनजे करे हिनखे जाम पसंदि कंदी आहियां